हैलो भाउ ओला कैब मां था ॻाल्हायो मां तव्हां खे कलाकु पहिरियां केब जो ऑडरड लिखायो हुओ सो तव्हांजो ड्राइवर अञा उहो कैब खणी आयो कान्हे छाकाणि त मूंखे अरजैंट ई बड़ोदा में कॉलेज जे फॉम भरण लाइ वञिणो हुओ तव्हांजो ड्राइवर छो टाइम ते कान आयो आहे अने हेॾी लेट छा करे थियसि उहा ॼाण कजो अने ईअं न करणु खपे छो की केब जो ऑडर लिखायो त माण्हूअ खे टाइम ते क़ीमत टाइम जी क़ीमत सम्झणु खपिजे त मां ॿी कैब करे अने उहो अरजैंट ई वञिणो आहे त मां वञा थी